जेह्ड़े ऐजूकेशनल इंट्रोडैक्शन दे बारै बिच्च जिन्नी बी डिस्टिक उधमपुर बड़े सारे ऐसे यूनिवर्सिटी बिच्च ऐ जेह्ड़े स्कूल कालेज न सारें गी मौका मिलदा पढ़ने दा सब्जैक्ट चूज करने दा होर अ'ऊं सच्च गल्ल सनां ते जिन्ने बी सब्जैक्ट मैं पढ़ै नी आं मिगी बड़ा गै अच्छा लगदा ऐ ऐ क्योंकि असानी कन्नै अ'ऊं पढ़ी सकनी आं उ'नेंगी मिगी चूज करने चूज करने गी बी मिले दे सब्जैक्ट अ'ऊं अपनी मर्जी दे सब्जैक्ट लैत्ते दे न जि'नेंगी अ'ऊं अराम कन्नै पढ़ै'नी ते उंदे कोर्स करै'नीं ते कोर्स करना मिगी लाभ होआ'रदा जां मिगी उं'दी इ'यै सोची समझी उ'नेंगी जानने दी मौका मिलदा ते अ'ऊं उनेंईं उंदा पता बी लेई सकनी आं कि इं'दा केह् लाभ ऐ केह् नेईं ऐ मिगी एह्दा कोई फायदा ऐ बी ऐ जां नेईं ओह् फायदा जानियै मिगी इन्ना समझ लग्गै दी ऐ कि अग्गें जेह्ड़े मिगी किश करना ओह् नौकरी बगैरा किश बी करनी ऐ किश बी करनी होगी ओह्दे च मिगी बड़ी ज्यादा गौरमैंट दी थ्रू जां अदूं ग्रैजुएशन बी करनी होगी लेकिन गौरमैंट दे थ्रू अ'ऊं अगर च अ'ऊं केह्ड़ी बी नौकरी करगी मीं जेह्ड़ी बी नौकरी करगी ओह्दे च मिगी फायदा गै फायदा होना ऐ